دیکھیے ہمارے علاقے میں سب سے ضروری چیز ہے واش روم یہاں سے آپ چلے جائیے سہرسہ تک یہاں سے سہرسہ تک چلے جائیے وہاں تک کوئی راستے میں واش روم نہیں ملے گا بہت سارا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو جیسے یہاں سے نوٹا چلے جائیے یہ بیچ میں کہیں بھی کوئی واش روم نہیں ملتا ہے ٹائم پہ ہم لوگ کو کوئی گاڑی بھی نہیں ملتی ہے بہت سارا دقت کا سامنا کرتا پڑتا ہے ناٹا بھی چھوٹا سا بازار ہے ناٹا سے بڑا بازار سپول ہے سپول کے راستے میں بھی کوئی واش روم نہیں رہتا ہے سپول سے سہرسہ چلے جائیے وہاں بھی کوئی راستے میں واش روم نہیں رہتا ہے جس کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ واش روم ہونا بہت ضروری ہے تو ہم لوگ کو سپول چھوٹا سا مارکیٹ ہے سہرسہ بھی ایک چھوٹا سا بہت بڑا بازار ہے وہاں پہ بہت سارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں بہت اچھا اچھا کھانا ملتا ہے بہت لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں بہت سارے ریسٹورینٹ کھلا ہے سہرسہ میں سہرسہ جانا وہاں پہ سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا ہے متسگندھا کا میلا لگتا ہے ہم لوگ سارے فیملی کے ساتھ مل جل کر کے متسگندھا میلا جاتے ہیں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میلہ میں وہ میلہ پھر شپول میں بھی میلہ لگتا ہے وہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ ہندو لوگ کا نیا نیا تہوار ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے نئے نئے تہوار میں نئے نئے میلے لگتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو دیکھنے میں بہت ہی نہٹا میں بہت سارا میلا لگتا ہے وہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں سال میں ایک بار میلا دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے فرنے کے لیے ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے میلا دیکھنا بس